ہندوستان میں میں نے ایک پرتعیش سفر کیا ہے اور وہ سفر راجستھان کا ہے راجستھان کے شاندار محلوں تاریخی مقامات اور شاہی ثقافت کی بنا پر یہ ایک دلکش اور دلکش اور یادگار سفر ثابت ہو سکتا ہے اس سفر کو دلکش بنانے والے عناصر میں شامل ہے محل ہوٹل جے پور کے راج محل پیلیس جیسے محل ہوٹلوں میں قیام کیا یہ ہوٹل اپنی شاندار آرکیٹیکچر اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے شاہی ضیافتیں مختلف راجستھانی کھانوں کا مزہ لیا جن میں شاہی ضیافتیں اور خصوصی ڈنر شامل تھے ثقافتی تجربات مختلف مقامی تہواروں راجستھانی رقص اور موسیقی کے پروگراموں میں شرکت کی تاریخی مقامات کی سیر امبر فورٹ جتنارک منتر سٹی پیلیس اور ہوا محل جیسے تاریخی مقامات کی سیر کی صحرا کی سفاری جیسلمیر میں صحرا کی سفاری کی جہاں اونٹ کی سواری اور رات کے وقت صحرا میں کیمپنگ کی آرام اور تفریح یوگا سیشنس اور آرام دہ ماحول نے سفر کو مزید پرسکون بنا دیا یہ وہ تمام عناصر ہیں جو راجستھان کے سفر کو دلکش اور پرتعیش بناتا ہے جو ہندوستان کی خوبصورتی اور ثقافت کی بھر پور عکّاسی کرتی ہے اور یہ راجستھان کا شہر ہندوستان کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے